हेल' औ सोरमोनलाय औ

आटसा बेखौ जोङो जोंनि ओनसोलनि भिसिडिसि चियारमेनफोरखो जोङो नायदिंनानै रिपर्ट लाबोनो जों बिथोन हरखादों दा बिथांमोननो नोंसोरो खोन्थादो नोंसिनि प्रब्लेमखौ बिथांमोनहा नायहैनानै आ फट' खेबगोन बिसोरो ओ फट' खेबनानै जिअ'टेक खालामनांगौ दा बेनिफ्राय ओ नोंसिनि लकेल एम एल ए बेसो बेखौ मावनाय जागोन दा बिथांनो चियारमेनफ्रानो जमा होगोन आरो बे जिहेत' मोनसे डिसेस्टार्स जानायला बियो आसाम स्टेटनिफ्राय मोनसे आलदा पेकेज फान्ड थायो बेखौ होनो स्टेट रिलिफ डिसेस्टार्स मेनेजमेन्ट दा बिनिफ्राय जायो दा बेखौ बिसेसके दिसि अफिसा दिसिफ्रा मावो दिसि अफिसाव दा बेनि थाखाय आं नोंथांखौ खायलायहरो जे नोंथाङा नोंथांमोननि भिसिडिसि नि चियारमेनखौ लेंहरनानै बिनो रिपर्टखौ हो आरो एमएलएनो गथायगोन आरो एमएलएआ बिनि माखासे मावनांगौ खामानिखौ थाबैनो मावगोन आरो जे गभर्नमेन्टनिफ्राय सहाय मोन्नांगौ बेखौ नोंथांमोनहा थाबैनो थाबैनो मोननो हागोन

औ हायो हायो औ दे